यूट्यूब पर काफी सारे ऐसे चैनल हैं जो भोजन बनाना सिखाते हैं जैसे यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन है और टी वी में चैनल है जैसे खाना खजाना यह हमें खाना बतनाने का कार्यक्रम दिखाते हैं हमें इनसे यह सीखने को मिलता है हम नए नए तरीके के व्यंजन बनाना इनसे सीखते हैं और खाना बनाना भी